हीअं त घणा ई पढ़ाईअ में विषय हूंदा हुया पर मूंखे मुंहिंजे मन खे छूअंदड़ हिकु मुंहिंजो वड़ंदड़ हूंदो हुयो विषय उहो हुओ इतिहास हीअ इतिहास मुंहिंजे मन खे मोहे छॾींदो हुओ ऐं मां हुन मां ॾाढो कुझु सिखंदो हुयुसि इतिहास मां असांखे घणो ई सिखणु मिलंदो हो गुज़रियल ॻाल्हियूं गुज़रियल समाज जूं ॻाल्हियूं ॻुज़रियल धरम जूं ॻाल्हियूं ऐं पंहिंजे देश विदेश जूं ॻाल्हियूं सभु हिन इतिहास जे विषय जे रूप में मिलंदो हो ऐं मूंखे ॾाढो हिकु ॾुखियो सबजेक्ट ॾिसण में ईंदो हुयो ऐं पढ़ण में बि लॻंदो हुओ उहो हूंदो हुओ साइन्स यानि सामान्य विज्ञान जंहिंखे असां चवंदा आहियूं उन मां ॾाढो मां दुखी हूंदो हुयुसि ऐं कंहिं कंहिं वक़्ति मां घटि मार्कू खणी ईन्दो हुयुसि पर अॼु बि मूंखे पंहिंजे स्कूल जी ॾाढी यादि ईंदी आहे अॼु बि मां पंहिंजा ॾींहं हुन स्कूल जे उन ग्राउंड जिथे मां खेॾंदो हुयुसि पंहिंजे दोस्तनि सां ऐं पंहिंजे मास्टरनि खे अॼु बि मां यादि रहो कंदो रहंदो आहियां जेके मुंहिंजा पल पल जेके ॾींहं मुंहिंजा कटिया विया हुआ ऐं अॼु बि मां हुन क्लास खे यानि जंहिं बेन्च ते मां वेहंदो हुयुसि ऐं हुन जी यादि में अॼु बि मां खोइ वेठो हून्दो आहियां